کچھ سالوں میں علی گڑھ میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے اور یہاں کی مطلب چیزیں بہت زیادہ چینج ہو چکی ہیں جیسے یہاں پر کیفیز بہت زیادہ کھل گئے ہیں جہاں پہ گھومنے کی جگہیں نئی نئی بن گئی ہیں اور پارکس وغیرہ بن گئے ہیں جس میں ہم جا جا کے گھوم سکتے ہیں اور یہاں پر بہت سارے جیسے سڑکیں بہت زیادہ صحیح ہو گئی ہیں پہلے بہت ٹوٹی وغیرہ تھیں اور نئی نئی دکانیں ہیں نئی نئی شاپنگس کی جگہیں ہیں بہت ساری چیزیں بن گئی ہیں اور یہاں پہ اکنامی کے اس میں جو ہے یہ اے ایم یو کی وجہ سے اے ایم یو میں بہت زیادہ الگ الگ جگہوں سے بچے پڑھنے آتے ہیں تو اکنامی میں بھی بہت زیادہ چینج آ چکا ہے اسی وجہ سے اور بہت زیادہ فائدہ ہو چکا ہے کچھ سالوں میں علی گڑھ کا